थुआढ़ा घरा दे लागे दुआगे घुमन आह्लियां किन्नियां जगहा न केह्ड़िया केह्ड़िया जगहा न उंदे बारै दस्सो ठीक ऐ जेह्ड़ी मेरे घर कोला सारे कशा कन्नै जगहा ऐ ओह् मेरे घर दे कन्ने आंदी ऐ सुद्ध महादेव पैह्ले नंबर सुद्ध महादेव ओह् जगहा ऐ जित्थे पार्वती ते शिवाजी दा व्याह् होया ही ते ते उत्थे उना दा ब्याह औदे अग्गे मानतलाई होया सी वैसे ब्याह पर उत्थे इक राक्षस होंदा सी जेह्ड़ा माता पार्वती नु तंग करदा सी ते उत्थे उन्नै शिवाजी ने औह्दा बद कित्ता सी ते उत्थे पुराना जेह्ड़ा त्रिशूल नाल मारेआ ही ओह् त्रिशूल पेआ ते काफी अच्छे मंदर न ते ओह्दे आस्तै सुधमहादेव जेहड़ा ऐ काफी मशहूर ऐ ते इस आस्तै घुमन वास्तै ओह् बहुत अच्छी जगहा ऐ मेरे साहब नै ते ओह्दे कन्नै कन्नै फिर इक औंदा ऐ गौरीकुंड जित्थे माता गौरी रहेंदी सी जिन्नै कन्नै ब्याह होया ही ते ते जित्थे माता गौरी मतलब नाह्न जंदी नाह्ने आस्तै जंदे हे ते उस्स जगहा दा नांऽ ही एह् रखेआ गौरीकुंड ओही काफी अच्छी जगहा इक अच्छा नाला ऐ मतलब अच्छी झील ऐ इक गुफा ऐ अच्छी सी ते ओह् बी काफी इक अच्छी जेई जगहा ऐ जेह् की दिखने आह्ली ऐ ओह्दे कन्नै कन्नै मानतलाई आंदा ऐ जित्थे माता पार्वती ते शिवजी उंदा ब्याह होया ही ते इक काफी बड्डा तला ऐ मंदर बी काफी ज्यादा न मेरे घर दे अग्गे पीछे काफी ज्यादा मंदर मिली जाने मतलब नेड़े नेड़े ऐ मेरे घरो कोलु कोई दस किलोमीटर दे करीब करीब औहदे बाद फिर मानतलाई इक इक इंटरनेशनल योगा सेंटर बनेया हुन ते ओहदे आस्तै बड़ा ज्यादा मशहूर ऐ ओह् इंटरनेशनल योगा सेंटर ऐ मतलब उत्थे बाह्र दे लोग बी आन गे ते पैह्ले उत्थे राज औंदा ही ते ओह्दे डैथ हो गई काफी डेवलप्ड हो गेआ ही उस टाइम दो ज्हार दे करीब करीब दो ज्हार उस टाइम बी काफी डेवलप्ड हां हुन उत्थे वापस रिनोवेट गे हे कित्ता हा उस्सी ते उत्थे इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया काफी इक दिखने वाली जगहा ऐ एनवायरनामेंटल फ्रेंडली जगहा ऐ काफी ज्यादा उत्थे हट बनाए हे जेह्ड़े बिल्कुल लकड़ियां दे बने होए दे न ते मी निं लगदा पुरे कुदे बी जम्मू कश्मीर जां इंडिया च बी इन्ने सोह्ने हट कुदे होंगे क्युंकी ओह् बिल्कुल शीशे कन्नै बने दे लकड़ी कन्नै बने दे कोई कंक्रीट दा बिल्कुल यूस नेईं उंदे च ते काफी ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली न ते बूह्टे बी काफी हरियाली न बाग काफी न सेब दे बाग न खबनिया दे बाग न ते साड़ियां दे बाग न काफी ज्यादा उत्थे घूमने आस्तै तुस आई सकदे बहुत अच्छी जगहा ऐ फिर ओहदे बाद आंदी ऐ मेरे घर कोला सामने जेह्ड़ी जगहा पैंदी ऐ ओह् पैंदी ऐ पतनीटाप उत्थे बी काफी ज्यादा बहुत बड्डी टूरिस्ट प्लेस ऐ काफी लोक उथै घूमने की आंदे न ते गर्मीयें आस्तै बहुत ही बेहतर जगहा ऐ क्योंकि इन्नी ज्यादा सर्दियां आंदियां मतलब की इन्नी ज्यादा गर्मियां होंदी हर इक बंदा गर्मीये च कोई ना कोई जगहा तुपदा जित्थे घुमने जा सके ते मेरे साहब कन्नै पतनीटाप इक बेस्ट आप्शन औंदा ओह्दे आस्तै ओह्दे बाद आंदा सनासर काफी इक उच्चे पहाड़ ते जेह्के इक बहुत अच्छा वयु देक्खन गी मिलदा ऐ ते ओह बी बहुत स्हेई जगहा ऐ इक दिक्खने आस्तै ते ओहदे बाद सनासर आंदा उत्थे झील ऐ इक मतलब मानसरोवर साइड च आखी सकदे ओ तुस उस्सी ते काफी अच्छी झील ऐ इक मतलब नेशनल झील ऐ मतलब सनासर ओह्बी बहुत अच्छी जगहा ऐ उत्थे बी बंदा घुमन जाई सकदा इक बहुत बड्डा मैदान ऐ इक झील ऐ ते बहुत स्हेई जगहा ऐ ओह्बी ते होर बी काफी जगह ना शिवगढ़ ऐ पर उत्थें थोह्ड़ा ट्रैकिंग करके जाना पौदा ते अग्गे पीछे नेड़े नेड़े गे न सारियां जगहा ते बहुत अच्छियां अच्छियां जगहा न बाकी इक जोगतारन आंदी ऐ मेरे घरा कोला बिल्कुल सामने ऐ जेहड़ी मतलब चढ़ना पैदा थोह्ड़ा पैदल बी जाना पौंदा ते पर मेला होंदा गर्मियें च उत्थे काफी ज्यादा दुनिया आंदी ऐ बोह्त ज्यादा दुनिया आंदी ऐ ते बोह्त स्हेई जगहा ऐ उब्बी घूमने आस्तै उत्थे बी जाना चाहिदा मेरे स्हाब कन्ने ते एह् जेह्ड़िया जेह्ड़िया जगहा न एह् सारियां मेरे घर दे अग्गे पीछे गे न सारियां ते बोह्त अच्छियां जगहा न घूमने आस्तै ते होर बी होर मेरा ग्रां बी काफी अच्छा ऐ वैसे हुन उत्थे अगर किसे ने आना होए ते गनड़ोला ऐ जिन्नु अस रोप वे आंखदे इंग्लिश च ते ओह् बी ऐ उत्थे ट्रैकिंग करी सकदा बंदा हर एक मतलब एक्टिविटी करी सकदा ते मैजिक कारपैट बगैरा हर एक मतलब अ ट्रैकिंग साइड मतलब ट्रैकिंग आस्तै बोह्त अच्छी जगह बनाई रेस्टोरेंट ऐ गनड़ोले राइड करी सकदा जेहड़ा ओह् करीब करीब साढ़ा डिस्टेंस पंद्रा किलोमीटर पंज मिंट च कवर करिये देगा बिल्कुल इक बाटम कोला लेइयै इक पहाड़ उप्पर लेइयै जाना तुसे पंज मेंट च ओह् बी इक अच्छी जगहा ऐ ते होर बी बहुत अच्छियां अच्छियां जगहा न जेह्ड़िया मेरे घर दे अग्गे पीछे न